खेलके जे छै से तऽ आइ काल्हि बदलि गेल छै पहिने जे हमसब खेल खेलेलहुँ आओर जे खेलाएल छी वएह पसन्दीदा खेल भेल खासकऽ कऽ हमसब कबड्डी बहुत खेलेलहुँ एकटा कटएनी खेलाइ छलहुँ काठ गेन्द लऽ कऽ ओकरा डन्टासँ खेलाइ छलहुँ हँ आइ काल्हि ओकरा धिया पुता हॉकी कहतै आओर खेलेबो नहि करतै चिक्का छल खो खो छल पचीसी छल पचीसी पुरुष महिला दूनूके अलग अलग टीम चलै छलै आब तऽ खेलके रूप बदलि गेलै खेलके नामपर लोक किरकेट बुझै छै हमरोहो लोकनि समय बितबऽ लेल किछु टी वी पर किरकेट देख लै छी लेकिन खेल सब चीजके स्वरूप बदलै छै ताहिमे खेलोके स्वरूप बदलि गेलै पुरना जे ग्रामीण देहाती खेल छलै सएह नीक छलै जइसे टाल पुल्ली खेलाइ छलै धिआ पुता दौड़ धूप होइ छलै पिट्टो खेलाइ छलै से सब छलै हँ आब तऽ ओसब बदलि गेलै नहि बहुत धिआ पुता छै नहि ओ खेल छै